औ आं मिथिगौ गेम्स आ मा बाथ्रा आरो गेम्स आ मा बुस्थु आं बे बुस्थुखौ मिथियो मानोना गेम्स आ मोनसे बयनिबो थाखाय मोनसे मोजां गेम मोजां गेलेनाय आरो बे गेलेनायजों जों बयबो सुबुं माहारियानो बयबो जायगानि मानसिफोरानो गेम खौ गेलेनो मोजां मोनो हारि माहारि गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफोर गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफोर बयबो बे गेम खौ गेलेयो मानोना गेम आ जों सुबुं माहारिनि थाखाय बयनिबो थाखाय बे गेलेनाया बयनिबो थाखाय गोनांथि आरो जों बे गेम खौ एबा गेलेनायखौ जों बयबो गेलेनांगौ आंनि माखासे गेम गेलेनाय मिथिनाया जाहैबाय काबादि काबादि फुटब'ल बेजों लोगोसे आल्टिमेट फ्रिसबि आं बे आल्टिमेट फ्रिसबि खौ आं बांसिनै मोजां मोनो मानोना आल्टिमेट फ्रिसबि आ बयबो सुबुं माहारिखौ ग्रौथ खालामना होनो हायो पिस खौ लाबोनो हायो सान्थिखौ लाबोनो हायो बे गेलेनायनि गेजेरजों आल्टिमेट आ जाहैबाय आल्टिमेट फ्रिसबि गेमआ जाहैबाय मोनसे थांनानै थानायाव जिउखौ फोथांनानै लाखिनायाव जोंनि बे आल्टिमेट फ्रिसबि आ जों बयखौबो हेफाजाब होयो बेजों लोगोसे जोङो गोबां गियान गुन आखल आखु जोङो मोनो आरो जों गेलेनाय गेलेयोबासो जोङो थांनानै थानो हायो मानोना बे गेलेनाया जोंनि थाखाय बयनिबो थाखाय मोजां गेलेनायखौ जों बयबो गेलेनांगौ मानोना जोंनि देहायारि मेलेमारि गोसोआरि साननाय गासैबो जोंनि गासैबो जोंनि फिजिकेलि मेन्टेलि एमसोनेलि जोङो ग्रौथ खालामनो हायो मानोना जोङो खेला गेलेनानैसो जोंनि देहाया स्ट्रं जाननैसो जोंनि फारफ्रोम खामानि मावनांगौखौ जों मावनानै लानो हायो आरो जोङो माबा मोनसे खामानि मावनांगौबा जों गेलेनाय गैयाब्ला आरो जोंनि देहाया स्ट्रं नङाबा गोख्रों नङाबा जोङो बे गेलेनायखौ जाफुंहोनो जोंनि खामानिखौ जाफुंहोनो हाया जोंनि हादरआव जोंनि बेंगिरि जानोबा जोङो गाव गावनि देहाखौ गोख्रों लाखिनांगौ बे गोख्रों देहाखौ जोङो खेला गेलेनायनि गेजेरजों मोनो जों खेला गेलेनानैसो जोङो जोंनि देहायारि जोंनि मेलेमारि जोङो गोख्रों लाखिनो हायो जों गेलेनायनि गेजेरजों गोबां जायगा गोबां गोबां लोगो गोबां हारि माहारिनि मानसिफोर जोङो नुनो मोनो जोङो गेम खौ गेलेनानै जोङो गोबां जौगाबोनो हाबाय जेरै जोङो बायहेरायाव थांनानै गोबां जायगानि मानसिफोर लोगो मोनो गोबां हादरारि हारिमायारिनि मानसिफोरखौ जों नुयो गोबां जोङो जायगा गिदिंनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोङो गोबां गियान गोबां सोलोंलायनो मोनो बे गेम नि गेजेरजों गेलेनायनि गेजेरजों आरो गाव गावखौबो जोङो देभल'प खालामनो हायो गेलेनायनि गेजेरजों जों गावखौनो गाव गोजौ लेभेल सिम गोजौ थाखोसिम बोखांलांनो हायो गेलेनायनि गेजेरजों बेनिखायनो जों गेलेनायखौ बयबो नेवसिनो नाङा जों गेलेनांगौ जुदि जोङो खेला गेलेयोब्ला जोङो बयजोंबो सिनायजानो हायो बे सिनायजानायनि गेजेरजों जोङो बयजोंबो नुजाथिजानो हायो आरो जोङो समाजाव हादरआव जोङो बयजोंबो सिनायजागोन जोङो गाव गावनि देहाखौ मोजां खालामनायनि गेजेरजों गाव गावनि हारिखौबो गावबा गावनि गामियारि हादरखौबो जोङो नाम खामायनो हायो गेलेनायनि गेजेरजों आरो जोङो सासे दैदेनगिरि जानोब्ला जोङो सासे मोजां मानसि जानोब्ला जोङो बे गेम नि गेजेरजों गेलेनायनि गेजेरजों जों जाफुंसारनो हायो